जय झूलेलाल साईं साईं मूंखे अजमेर खां ओंकारेश्वर उज्जैन वञिणो आहे ओंकारेश्वर उज्जैन में जेको आहे न उते असां असां सत ॼणा आहियूं असांखे सत ॼणे जी खपे पूरी हिकु कार खपे हा दादा दादा उहो गाड़ी थोरी ए सी ए सी वारी खपे असां अरिड़हीं अगस्त हा दादा हा सत ॼणा हा सामान आहे न दादा हा असांखे टे ॾींहं लाइ

असांखे भले सुबूह जो अवेलेबल थी सघे त सुबूह जो या शाम जो जीअं तव्हां जी हा त दादा सु सुबूह जो निकिरंदासीं असां हा हा दादा हा दादा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा असांखे अजमेर मां भॻवानु गंज पुलिस चौकी तां हा दादा

अच्छा अच्छा

हां त हिकु दादा जंहिंमें असां वेंदासीं उहो वाहन भाई असांजो आहे त असां किथे बि वञऊं वठी वेंदा न असांखे बि अच्छा

अच्छा दादा अच्छा अच्छा ऐं न ह्म्म ह्म्म उहो असांजो हूंदो न अच्छा हा दादा ऐं पुर अच्छा ह्म्म हा हा हिन में वधीक फ़र्क़ु कोन पवंदो सत ऐं अठ एॾो अच्छा अच्छा हा हा दादा दादा सत्रहं रुपया पूरा ई ॾियणा पवंदा किलोमीटर जे हिसाब सां थोरो कंसेशन त अहिड़ो अच्छा हा छो त असांसा छोकिरियूं बि आहिनि न

हा हा मुंहिंजे पासे में आहे हा तव्हां हा तव्हां सुञाणींदा हूंदा असांजे पासे में जेके गिरधारी अंकल रहंदा आहिनि न उन्हनि तव्हां जो नंबर ॾिनो कि दादा ॾाढा सुठा आहिनि हा हा बट अच्छा अच्छा हा दादा हा हा बिल्कुलु बुक कयो इहो ई आहे जंहिंसां ॻाल्हायूं पिया पाण मुंहिंजो नालो नीतू

सुबूह जो अठे लॻे ऐं सत जेका माण्हू वेंदा जेका सत माण्हू वेंदा असां वेंदा आहियूं उन्हनि जा नाला बि खपनव न न न न हिक ई जॻहि सां असां आसे पासे वारा ई आहियूं हा हा न न न न न न न दादा असां सभेई ॼणा सत ॼणा हिते ई मिलंदासीं भॻवानु गंज में हा ऐं डाइ ड्राईवर जो नंबर बि मोकिलिजो दादा हा न हा हा हा दादा हा बिल्कुलु बिल्कुलु जय झूलेलाल